खेती पर सरकारके बहुत ध्यान छै किआकि अगर खेती नहि होतै तऽ आदमी खेतै की इतना इतना जनसङख्या छै दिन ब दिन बढ़ि रहलो छै तऽ ओकरा वास्ते अनाज भी बढ़ना चहिए अनाज तऽ कम कम अनाज तऽ ओतने छै जमीन भी ओतने छै लेकिन जनसङख्या बढ़ि रहलो छै खाइ बलाके सङ्ख्या बढ़ि रहलो छै तऽ अनाज एतै कहाँसँ तऽ खेती करै लए पड़ते खेती पर ध्यान देइ लए पड़तै सरकार इसिलिए मुख्य रूपसँ खेती पर ध्यान देलको छै कि खेती अगर जादासँ जादा अनाज रहते तभी आदमी खाइ सकते नहि तऽ बहुतो आदमी भुखे मरि जेतै आइ जे आइ जे बजारमे सभ किछुके दाम बेसी छै किआकि खाइ बलाके सङ्ख्या बेसी छै आओर अनाज कम छै इसिलिए सरकार देइ रहलो छै ध्यान खेती पर खेती अगर नहि होते तऽ आदमी भुखे मरि जेतै किआकि जनसङख्या बढ़ि रहलो छै दिन ब दिन बढ़ि रहलो छै आओर खाइ बला खाइ बलाके सङ्ख्या भी बहुत छै लेकिन जमीन कम छै जमीन सीमित छै आओर आदमी बढ़ि रहलो छै दिक्कत होबै करते इसिलिए सरकार खेती पर मुख्य रूपसँ ध्यान देलको छै सही तरिकासँ खेती होतै लोक ओकरा जुताइ करै लए खुदाइ करै लए समय समय पर पानि दए लए उस किसान किसानके पैसा देइ छै महिना महिना कि ओ अपन खेतके सही तरिकासँ ध्यान राखए लोन भी देलो जाइ छै कि ओ अच्छा तरिकासँ खेती करै जमीन दे रहलो छै जमीन आदमीसँ ले रहलो छै पैसा देइ छै खेती करैले लोन देइ छै सरकार कि सही तरिकासँ आदमी खेती करते तभी अनाज उगतिऐ तभी इतना इतना जनसङख्या खैते नहि तऽ जनसङख्या बढ़ि रहलो छै नहि खानाके खाना वास्ते आदमी मरि जेतै भुखे मरि जेतै किआकि जनसङख्या बढ़ि रहलो छै जमीन उतने छै आओर जनसङख्या बढ़ि रहलो छै खाइ बलाके सङ्ख्या बेसी छै इसिलिए बजारमे बहुत जादा सभ किछु रऽ दाम बढ़ि गेलो छै आदमी खाइले सोचै छै तेल रऽ दाम इतना जादा बढ़ि गेलै लेकिन फिर भी आदमी केनाहो करिके रहलै आओर खेलकै